जय झूलेलाल जीअं पहिरें उपकरण कानि हुया रसोईअ में ऐं हीअंर उपकरण थी विया आहिनि जीअं पहिरें ज़माने में पंहिंजी रोटी पचाईंदा हुया त भई चूल्हे ते जलाईंदा हुय रोटी पचाईंदा हुआ पहिरीं मिक्सर कोनि हुई त पहिरीं कुटंदा हुआ ऐं जीअं पहिरियों ओवन हीअंर ओवन आहे त पहिरीं उनजे अंदर कुकर जे अंदर भापे करे ठाहींदा हुआ ऐं मसाला जीअं मिक्सर में ठहनि था पहिरीं कुटंदा हुआ तीअं घणी शयूं आहिनि जीअं पहिरीं जी ज़माने में कोनि हूंदियूं हीअंर उपलब्धि सुठे मिली वियूं आहिनि त हुनजे कारण पाण खे सुविधा मिली आहे ऐं जीअं पहिरीं जेको थींदो हुयो उनमें मज़ा ईंदी हुई ऐं हीअंर पहिरीं खां कमु आसान थी वियो आहे पहिरीं महिनत लॻंदी हुई ऐं हुनमें अ स्वादु बि ईंदो हुयो हाणे तयार रेडी पंहिंजो सामान अची थो वञे हुनमें ईअ सभु शइ ठाहीणी तियूं पवनि त झट कम थो निपटी वञे त हुअं त सुठो आहे ऐं हुअ पंहिंजे मथां पाण जीअं कयूं जय झूलेलाल